جی نہیں میرے ساتھ تعصب تو نہیں ہوا بہرِ حال امتیازی سلوک تو بہت ہوا ہے یعنی دے اپنی کمیونٹی سے باہر لوگ جو سو انسانیت کو جو سو بڑھوتا دیتے ہے اور جو سو سب سے پہلے انسانیت کی قدر کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ انسان پہلے بنیے اس کے بعد جو سو اپنے مذہب کو فالو کرئیے کہ اب حالیہ دور میں ایسا ہو گیا ہے ماحول کہ جو سو لوگوں کو جو سو اپنے مذہبی لباس کے ذریعے سے پہچانا جا رہا ہے جو کہ بہت غلط ہے سب سے پہلے آپ انسان ہیں بعد میں آپ جو سو ایک بہترین مذہب کو فالو کرنے والے بنیں گے جب آپ کے اندر انسانیت کی کوئی قدر نہیں تو آپ جو سو کون سا بھی مذہب جو سو فالو کرو وہ آپ کو فائدہ دینے والا نہیں ہے کیونکہ ہر ایک کا مذہب یہی سکھاتا ہے کہ پہلے انسانیت کی قدر کرو اس کے بعد جو سو انسانیت کی قدر کرنے کے بعد جو سو دین میں جو بھی چیزے آپ کو سکھائی جا رہی ہے اس پر عمل کرو تو یہ چیزے فائدہ ہوگی تعصب کرنے سے کسی کا فائدہ نہیں ہوا تعصب کرنے سے صرف نقصان ہی نقصان ہوتا ہے اور زندگیا جو سو برباد ہوتی ہے تو ہمیں مل جل کر جو سو رہنا ہے ایک دوسرے کی عزت کرنا ہے اسی سے جو سو دنیا آگے بڑھے گی اور جو سو اپنے تمام پریشانیاں دور ہوگی